आसामनि सुबुंफोरा गावसोरनि हारिमुवारि मोनबोनाय सम्फथिखौ फालियो होनोब्ला बेयाव बर'आबो मोनसे जे बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय होनोब्ला जे दं बैसागो मागो द'मासि बिदिनो कार्तिक गासा बेफोर फोरबोआ माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखाबाय थानाय आरो जे बैसागो होनोब्ला जोंनि गोदो गोदानिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो बैसागोआव जोङो बयबो गेदेरफोरनो मान होयो खुलुमो बैसागोखौ जोङो रंजानाय फाजानाय जों लोगोसे जोङो गेदेरफोरखौ मान होनायाव मोनसे गाहाइ महरै बर'फोरनि गाहाइ फोरबो हिसाबै फालिबोबाय दं जे जोङो बैसागोआव बिब्दिनो बैसागोआव मोसौ थुखैयो मोसौनि बैसागो फालिनाय जायो बिब्दिनो मोसौ थुखैनायाव जोङो गोबां बिब्दिनो माखासे नांगौ मोसौनो जिखिनि नांगौ जानाय जिखिनि मानाय बेफोरनि थाखाय बोर बियो जे मोसौखौ जोङो दैमायाव थुखैनो लाङो बिनि उनावबो अखानायै मोसौ थुखैखांनायनि अखानायै बेखौ मा मानसि बैसागो होननानै बुंनाय जायो बे दिनखालि बयबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गोदान गाननाय गोदान जि जोम गाननाय जोमनाय गाननानै जों मा जे बाथौखौ खुलुमो बाथौखौ फुजा होखांनायनि उनाव बैसागोनि फोरबो हिसाबै बाथौखौ खुलुमखांनायनि उनाव जोङो मा गेदेरफोरनो मान होयो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो आर'नाइ बिहु फालि होनानै मा जोङो मा गेदेरफोरनिफ्राय उन्दैफोरा बोर लायो आरो बे दिननि अखानायै अखानायैनिफ्राय मा जे रंजानाय बैसागु मोसानाय दामनाय देनाय जे न'खर न'खर मा मानसि थुबुर जानानै न'खर न'खर मागिनाय बेफोरो मा बैसागोआव सोलियो आरो बि बैसागुआव मा न'खर न'खर थांनानै मा मागिहैयो जाय जि हरो न'खर न'खर थांनानै मोसाहैयो बेबायदिनो मा बैसागुखौ फालिनाय जायो नैथियाव दङो मागो द'मासि मागो द'मासिखौ माघ दानआव फालियो दा मागो जाहांदों नालाय जे मागोनि साखा फारा जाखानायलाय जों मा मागोआव जोङो मा रंजानाय बाजानाय लोगोसे जे मागोआव मा फिथा फिथा आरि जानाय लोंनाय फोरबो फालिनाय जायो आरो जेन माइ गाइखांनायनि उनाव जिखिनि जोबनाय बेखौ मा मागोआव फालिनाय जायो आरो जे मागोआव मा बिब्दिनो फिथा सौराइ बिदिनो सावनानै मा जायो मागोनि सानसे एक थारिक मागो जाथ'यैआव मा भेलागुर सावनाय जायो आरो जिगाबजों बिब्दिनो भेलागुर बानायनानै मा मागोआव मा भेलागुरखौ सावो बेनि अखानायै मा मागोआव न'खर न'खर बिब्दिनो गामिनिफोरखौ लेंबोनानै फिथा सौराइ जाहोयो साहा लोंहोयो बिब्दिनो जानाय लोंनाय हा माबाया मागोआव जायो आरो थामथियाव दङो खाथि गासा खाथि गासाखौ जोङो कार्तिक दानआव फालिनाय जायो जे बेखौ जेब्ला माइ गाइखांनायनि उनाव माइ ओंखारनोसै समाव जों बे फोरबोखौ जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय दङो जे बियाव मा जे खाथि गासायाव मा थाइगिरजों बिब्दिनो साथि बादि बानायनानै जे दुब्लियाव थांनानै जाहाथे माइफोरा जेबो जाया बिब्दिनो मोजाङै मोजां थाथों बिदिनो बोर बिनानै मा दुब्लियाव मा आलारि बाथि ल'गायनानै जे खाथि गासाखौ फालिनाय जायो आरो